आमी आमच्या क्रिसमसाक जावं क्रिसमस घोटो मोडोन करतात पयलीं आमचें लागीं घोडो नासलें त्यो मुर्ती हाडपाक आमी आमच्या हातांनी मेंढरे जावं जेजूचें बाळक आमी करतालीं आनी आमचें क्रिसमस आमी बरे भाशेन सेलेब्रेशन करतालीं दे आमचो देव खालतो जालो गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो म्हूण आमकां ह्या क्रिसमसाच्या दिसा ताणें आमकां दाकोळ केलां कित्याक तो एक बरो मनीस आसोन सुद्दां ह्या गोट्यान जल्मलो आनी आमकां ताणें सांगलें तुमी ल्हान जावून जिवोचें हो आमचो जेजून आमकां शिकयलें तेच भाशेन आमी आमच्या क्रिस क्रिसमसाक दिसा आमकां बाळका जेजून दाखयलां तेंच आमी आमच्या शेजाऱ्या सवें करूंक आमकां तो उलो करता आमी ताका क्रिसमसाच्या गोट्यान दवरून बरीं बरीं कातरां म्हुडोन ताचो आदेवस करता ताका आमी दिनवासतात आनी सगलीं शेजारी एका एका घाराब्यांत गोटो पोळोन वेतात कोणें तरी बरो जेजू केला तें आमी पळोयतात आनी आमचें सेलेब्रेशन देवा वरवीं बोरें जाता तोशेंच आमचें वाड्यान आमी ल्हानशें कंपिटीशन दवरतात जे कोणें बोरो गोटो केला ताका तें आमी दितात हे भाशेन आमचे देवाक आमी सोदांच पयलो जागो दिवंक सोदतात सगल्यांनी तुमी आमच्या क्रिसमसाक येवचें